یہ میم آپ کی فروٹ کی دکان ہے میم کیسے کیا فروٹ ہو ہول سیل میں بیچتی ہیں تھوک بیچتی ہیں یا پھوٹ پر بیچتی ہیں کس حساب سے بیچتی ہیں اچھا میم کیا کیا آپ کے پاس فروٹ میں ورائٹی ہے جیسے کیلا اچھا میم کیوی کس حساب سے مل جاتا ہے اچھا اور میم بنانا اور میم بنانا کیا ریٹ چل رہا ہے کچھ بتا سکتی ہیں اس کا ہاں لکھ لیجیے جو آڈر ہے کیلا نہیں میم تو اگر تھوڑا زیادہ لیں گے تو ریٹ تھوڑا کم زیادہ کر لیجیے گا یہ نہیں کہ ریٹ ٹو ریٹ لگا دیں آپ لکھ لیجیے پھر آپ میرا اس حساب سے بتا دیجیے کیسے کتنے کم ہوگا پھر کیلا ہمارا تین درجن دینا ہے اور سیب ہیں دو کلو اور کیوی ہیں دس پیس اور انار ہیں تین کلو اور میم باقی اگر پپیتا انگور اگر یہ سب کچھ ہے تو بتا دیجیے میم یہ اور ہم خود لینے آئیں گے اگر آپ آڈر نکال دیں آدھے ایک گھنٹے میں تو ہم خود لینے آ جائیں گے آپ اس کا پرچہ بنا لیجیے گا اور جو ہو جس حساب سے لیکن یہ ہے کہ ریٹ ٹو ریٹ نہ لگائیے گا اب آڈر اتنا بڑا ہے تو کم کر لیجیے گا کچھ جہاں جس میں ہوگا تو اس میں کر لیجیے گا جیسے کیلا پچاس آپ بتائیں ہیں کہ تیس روپئے درجن لگا لیجیے اور کیوی اگر آپ بتائیں سو کے چار پیس تو سو کے پانچ پیس کر دیجیے اچھا ٹھیک اگر آپ لکھ لیا ہے تو یہ آڈر آپ لکھ لیجیے ابھی ہم آ کے اٹھا ہی لے رہے ہیں دکان سے ٹھیک ہے نا اچھا